ہاں میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی جس پہ مجھ کو ہنسی آئی وہ کتاب تھی نشتر امروہوی کی پوسٹ مارٹم اس میں ایک مضمون تھا ولیمہ اس کے کچھ شعر ہیں جو ملاحظہ فرمائیں نو دس برس کے سن میں یہ ہمت یہ ولولے کس کی مجال ان سے کوئی ڈونگا چھین لے مرغے کی ٹانگ پھینک دی آدھی چچوڑ کر بریانی پر جھپٹ پڑے روٹی کو چھوڑ کر کوئی تو تھا کباب کے پیچھے پڑا ہوا مرغے کی ٹانگ لینے پہ کوئی اڑا ہوا ڈش کے قریب کوئی تھا ایسے کھڑا ہوا کھمبے کی طرح جیسے زمیں پر گڑا ہوا بریانی کی طلب میں بھٹکتا ہوا کوئی بوٹی بنا چبائے سٹکتا ہوا کوئی آئے کباب سیخ تو ہتھیا گیا کوئی پلے پڑا نہ کچھ بھی تو جھلا گیا کوئی چٹنی سمجھ کے سونٹھ وہاں کھا گیا کوئی اور رائتے کو کھیر میں اوندھا گیا کوئی اس ہڑبڑی میں ہو گئی کچھ ایسی گڑبڑی پوری پلیٹ کھیر کی دولہا پہ جا پڑی پہلے تو ہم بھٹکتے رہے بس ادھر ادھر شرم و حیا کو رکھ دیا پھر ہم نے طاق پر ٹیبل پہ پہنچے بھیڑ کو جب چیڑ پھاڑ کر ڈونگا اٹھا کے ڈالی جو اس پر ذرا نظر اس میں نہ شوربہ نہ ہی بوٹی دکھائی دی خالی پلیٹ بھوک میں روٹی دکھائی دی پلے جب اپنے کچھ نہ پڑا بھاگ دوڑ کر حسرت بھری نگاہ سے کھانے کو چھوڑ کر ہم نے سلاد کھا لیا لیمو نچوڑ کر بیٹر سے پانی مانگا جو پھر ہاتھ جوڑ کر غصے سے پانی پھر گیا اس وقت پیاس پر چارو طرف سنی تھی لپ اسٹک گلاس پر یہ شعر تھا جس پہ مجھ کو ہنسی آئی